हा मां सिंधी खाधे जे अलावा ॿेअनि ज़ातियुनि जा खाधा पकायां आहिनि जंहिंमें साउथ इंडियन पंजाबी चाइनीज़ गुजराती हीअं अलॻि अलॻि खाधा पकाया आहिनि इंडियन में इडली डोसा उत्तपम वग़ैरह ठाहिया आहिनि पंजाबी में अलॻि अलॻि पनीर जूं भाॼियूं ऐं उन्हनि जी स्पेशल वैरायटियूं ठाहियूं आहिनि गुजराती दालि चांवर ऐं उन्हनि जी फैमस भाॼियूं ठाहियूं आहिनि